हेलो हाँ जी उबर से बोल रहे हैं हाँ ये कितना समय लगेगा आपको आने में अच्छा बीस मिनट ऐड्रेस ये है अपना लोहिया पुल के पास है शिव मंदिर के पास अच्छा आप आए नहीं हैं इधर कभी अच्छा उस रास्ते से मत आइएगा थोड़ा घूम के आइएगा दूसरे साइड से वो रस्ता बंद है अभी कितना टैम लगेगा आपको बीस मिनट ठीक ठीक ओके